जोंनि बर'हारिनि रावा सोलायनाया माखासे सोलायदों बो आमफ्राय बियो जायबाय जाय जाय सुबुंआ गोजानाव थानानै लेखा फरायहैदों हौवायानो जा हिनजावानो जा आमफ्राय बेफोरनि रावानो इसे सोलायबोदों आमफ्राय गाननाय जोमनायाबो सोलाय लांखादों आमफ्राय बिसोरो फरायहैनानै इसे गिदिर गोलाव जायोबानो फरायनायफ्रा गोबांनिफ्राय गोबां जालां बानो बेसिनि रावाबो सोलायो आर बिसिनि गासैबो सोलाय लांनो हमो आरो